राजस्थान में समाचार मीडिया स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मुद्दों को बहुत ज़्यादा कवर करती है लोगों को जागरूक करती है राजस्थान में अगर कोई बीमारी फ़ैल रही है जैसे डेंगू है मलेरिया है तो समाचार जो मीडिया है वह लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रति जागरूक करते हैं कि वह मच्छरों से बचाव करें और दवाइयाँ छिड़के अपने आस पास लोग सफाई रखें इसके इसमें वह अपने समाचार पत्रिका और रेडियो स्थानी क्षेत्रों के चेनल्स जो है उसके जरिए लोगों बचाव और सुरक्षित रहने के लिए सचेत करते हैं और अगर बीमारियों से बचने के लिए या स्वास्थ्य के प्रति अगर राजस्थान की कोई योजनाएं होती हैं तो योजनाओं के बारे में लोगों को बताते हैं उन्हें जागरूक करते हैं इस प्रकार समाचार मीडिया स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित सभी मुद्दों को वह कवर करती है और इसमें समाचार मीडिया का बहुत ही ज़्यादा साथ रहता है